भारत देशके इतिहास जे छै ओ बहुत उतार चढ़ाववला इतिहास रहलैए जकरा ई देशके आकार दैमे बहुत योगदान छै ओ इतिहासके जकरा हमसभ जानैत छी जेना अँग्रेजसभके गुलामी कयलाके बाद अपन देश जहन आजाद भेल तकर बाद एहिमे बहुत तरहक नियम सभ लागू भेलै परन्तु ओहिसँ पहिने आजादी देल देबाक लेल स्वतन्त्रता सेनानीसभ जे छलाह हेँ ओ असाधारण नेतासभ छलाह हेँ जिनका अगर बात करी तऽ जेना महात्मा गाँधी छलाह आओर नेहरू जी छलाह सङ्गहि भगत सिंहके सेहो बहुत पैघ योगदान मानल जाइत छै देशके आजादीमे आओर सुभाष चन्द्र बोस आओर वल्लभ भाइ पटेलके देशकेँ जोड़बामे बहुत पैघ योगदान छै जकरा हमसभ कहियो बिसरि नहि सकैत छी अगर ईसभ नहि रहितथि तऽ आइ दोशक देशक अलग आइ रूप रहितै आकार रहितै जेना हुनकेसभके देन छियै जे आइ हमसभ पूरा सुरक्षित रूपसँ देशमे एखन जीवन यापन करैत छी हुनकासभके बिना ई देश एखन एना नहि रहितै जेना हमसभ देख रहलहुँ हेँ आओर एगो छलाह हेँ जिनकर नाम लेब जनान बाबा भीमराव अम्बेदकर छलाह जिनका देशक संविधानके रचयिता मानल जाइत छनि जिनका देशके देशकेँ ई आकार देबामे बहुत पैघ योगदान मानल जाइत छै जे जे नियम आओर कानूनसँ अपनासभ चलैत छी ओ अम्बेदकरके बहुत पैघ ओहिमे योगदान छनि आओर एहने प्रकारक बहुत आजादीके आजादी देबामे बहुत पैघ पैघ हाथ छनि बहुत प्रकारे छलथि हेँ ओ नेतासभ एखन अपन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छथि जे सेहो देशके बढ़बाक बढ़ेबाक लेल काफी हद तक प्रयत्न करैत छथि जाहिमे सफल सेहो होइ छथि आओर